ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और खेल वो इस तरह खेलते हैं क्योंकि उनका दिमाग़ भटकाने के लिए उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जैसे मोबाइल कम्प्यूटर और अन्य चीज़ें इन से इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है इन्हें कोई भी बीमारी नहीं पकड़ती है और ये देश का नाम रोशन कर सकते हैं ये हमारे देश का गौरव बन सकते हैं क्योंकि खेल खेल से लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं खेल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें परफेक्ट बनाता है हमारी बॉडी को परफेक्ट बनाता है हमें कोई भी बीमारी नहीं छू सकती है खेल खेलने से